हांवेन एका कंम्पनी कडल्यान वाॅशिंग मशीन घेतलें तें खूब बरें ना परत परत बंद पडटा थोडे कपडे घातल्यार चलता पण चड कपडे घातल्यार बंद पडटा लायट सुद्दां खूब खाता उदक चड लागता पायप लिक जाता सारकें करपाक कंम्पनिचो लोक येना फोनूय घेनात शिवाय त्या मशिनान कपडेय निवळ जायनात बटनाक शाॅक येता घरचे सगळे लोक बेजार आसात ते म्हाका हांसतात अशें मशीन घेवन हांव त्रासान पडलो कसो दिसता